किताब पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे किताब वठण जो त एॾो शौक़ न आहे पर जेकॾहिं को सुठो किताबु मिली वेंदो आहे त असां हुन खे वठंदा आहियूं ऐं जीअं थींदो आहे नवा किताबनि जा पैसा वधीक लॻंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं असांखे पुराणे दुकान में बि पुराणा किताब मिलंदा आहिनि जंहिंजी क़ीमत घटि हूंदी आहे असां उहे बि वठंदा आहियूं उन में फ़र्क़ु हूंदो आहे चङो ई अहिड़ीअ तरह असां लाइब्रेरीअ मां बि किताब वठी ईंदा आहियूं असां जिते रहंदा आहियूं हुते असांजे घर जे पासे में बी बी सी स्कूल आहे हुन स्कूल में सिंधी लाइब्रेरी आहे हुन लाइब्रीअ मां बि असां किताबु वठी ईंदा आहियूं ऐं उहे पढ़ी करे उन्हनि खे मोटाइ ॾींदा आहियूं